मध्य प्रदेश में विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने में कला और शिल्प की भूमिका है तो सही पर मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी कि इनकी क्या भूमिका है लेकिन फिर भी समुदाय और संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने में कला और शिल्प की भूमिका तो होती ही है